हय सांग हय हय उलयता

हय मॅडम म्हणल्यार तुमकां गोंयचीं खाणां जेवणां खावपाक जाय आं बरें मॅडम हय हय मॅडम म्हणल्यार आतां गोंयान पातोळी बी करतात आमी पातोळी म्हणल्यार हय पातोळी म्हणल्यार जें हेजें पान आसता तेजेर आमी अशें हें हळदीचें पान आसा तेजेर आमी चून हेजें सयेचें चुन्न बी घालून गोड चुन्न घालून आनी गंवाच्या पिटान तें बरें मळून तेजेर थापून आमी तें उकडटात आनी तीं गोड आसता तें हय हय आनी तें गोड आसता तेजो स्वीट डीश डिजट म्हणोन तुमी तें खावपाक जाता हय आनी खतखतें आसता हय खतखतें म्हणल्यार मॅडम तितून सगलें आसतलें म्हळ्यार मको आसता गाजर आसता बीट आसता म्हणल्या जी पळय सगली भाजी मेळटा गोंयांन मेळटा वा अशी जी पळय अशी रुचिकय आसता आनी तितून चणे मसाले बी घालून ते अशें बरें पुरये वांगडा वा चपाते वांगडा बी खावपाक मेळटा हय मॅडम आं बरें मॅडम तुमी कितले मेरेन पावतली अशी सांची हय हय मॅडम जाता जाता बरें मॅडम येयात येयात तुमी मॅडम तुमकां येवकार आसा बरें मॅडम